अरे एक बार हम जाते हैं तो हम बहुत कमजोर आदमी हम वहाँ पर जाते थे तो हमारे बुखार उखार आ गया बहुत दिक्कत हो रहा है कभी दूर ऊर की सफ़र करते हैं तो चक्कर ओक्कर भी आ जाता है इसलिए बहुत हम लोग के दूर भी जाना ठीक नहीं उतना दूर बहुत दूर ज़्यादा जाएँगे तो उल्टी उल्टी आता है मचली ओचली आता है जैसे ज़्यादा दूर जाना नहीं मन करता है जाते थे वहाँ पे फिर पानी ओनी का बड़ा दिक्कत है इधर गाज़ीपुर के पास में जाना है तो उधर बहुत दिक्कत उक्कत हो रहा है मोटरो से जाने में ज़्यादा भी बैठकर कहीं जाते थे तो वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को चक्कर उक्कर आना है नहाने खाने का हाँ भी थोड़ा नहीं मिलता है सुविधा रोड भी सही नहीं है रोड भी खराब है कचड़ा है जहाँ एक घंटा का समय वहाँ तीन घंटा में आदमी जाते थे इसलिए तीन घंटा चार घंटा लगते हैं तो इसलिए तो भाई बैठे बैठे हम लोग घबड़ा रहे हैं घबड़ा जाते हैं हाँ घबड़ाने से तबियत खराब हो जाता है उल्टी आता है बुखार भी आ जाता है बहुत दूर है जाने से रास्ता भी बहुत कचड़ा कचड़ा है रास्ता भी बढ़ियाँ नहीं बन रहा है उधर मार खाला ऊँचा है बसी ओसी से जाने में बहुत दिक्कत है घबड़ाहट हो जाता है जा हम लोग जाते हैं वहाँ पर तो घबड़ाहट हो जाता है तबियत भी खराब हो जाता है तो दवा उवा लेने के पड़ता है मूँह ऊह धोते हैं तो चक्कर उक्कर आता है जाने से बहुत दूर ज़्यादा नहीं जाने का अथवा कह रहा था लेकि भाई अथवा तो जाना ही पड़ता है हाँ हाँ बहुत दूर ना है हिताई नताई जहाँ भी जाओगी कभी कभी बावतपुर जाना है मंगेरी जाना है गाज़ीपुर जाना है जौनपुर जाना है ये भी सब दूर दूर लंबा टूर में हिताई है तो सो बहुत दूर है ओ सबका रास्ता भी नहीं सही है कचड़ा है हाँ समय निकालते थे कि भाई उतना दूर में एक घंटे के चीज़ है आदमी को एक घंटे में पहुँचते हैं तो एक घंटे माने को वहाँ तीन घंटा चार घंटा लगता है बसी में इसलिए जी घबड़ा जाता है बहुत बहुत दूर है तो इसलिए जी घबड़ा जाता है जाने में हाँ बहुत दूर ना है करीब नहीं है वहाँ बहुत कचड़ा रास्ता है कचड़े से जाने आने से बहुत दिक्कत आ रहा है हम लोगों को इसलिए अपना देखिए भाई वो सबका क्या करेंगे हम लोग हाँ बुखार बहुत जल्दी आ जाता है उतना दूर में जाने में या बहुत दूर कचड़ा धूप है रास्ता भी नहीं सही है बहुत गाड़ी उठा उठा पटक रही है तो इसलिए आप लोग भाई देखिए उसको हाँ बहुत कचड़ा है ना रास्ता के माने में ठीक नहीं है हाँ तबियत खराब हो जाता है तो बताइए कैसे दवा ओखत लेंगे अब भाई वो गाड़ी पहले उतरेंगे एक घंटा के दे दो घंटे के चीज है चार घंटे में वहाँ पहुँचते हैं तो लेट तो बहुत ही हो रहा है हाँ तब उतनी लेट में पहुँचेंगे तब ना उतरेंगे तब हाँ इसलिए तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है है ना मचली ओचली देता है उल्टी उल्टी हो जाता है हाँ बहुत दूर पड़ता है भाई क्या करेंगे हम लोग या जाने से बहुत दूर होता है हाँ दो घंटे चार घंटे पाँच घंटे एक चार दो घंटे के रास्ता तीन घंटा तीन घंटे में छः घंटे में बताओ पहुँचेंगे तो बताए कि तबियत तो खराब ए ऐसे ही हो जाएगा हम लोग का हाँ तो कैसे जाएँगे हम लोग इसलिए इसी इसी लोग के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान देना चाहिए हाँ तब का कभी का तो आदमी घबड़ा रहा है घबड़ाने से बहुत घबड़ाहट चालू हो जाता है घबड़ा घबड़ा तो कहने के होता है जल्दी ले चलो जल्दी ए तो जल्दी कह कह रहा है कि रास्ता ठीक नहीं है कचड़ा है बहुत तो कैसे ले जाएँगे इसलिए बहुत देर हो रहा है चार चार घंटा लगता है पाँच पाँच घंटा लगता है और कहीं रुकता है तो पाँचो घंटे से भी चारो घंटे से भी लेट होता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो हम लोग कैसे जाएँगे इसीलिए लोग अपना ध्यान करना

बहुत घबड़ाहट होता है